हैलो हैलो असें कुदै जाना हा ते उत्थें कोई घुम्मनै आह्ली जगह ऐ केह्ड़ी केह्ड़ी जगह सनाई सकदे तुस इंया देवतें दे जाना होऐ तां ओह्बी सनाओ जगह होऐ तां जां पिच्छें होर कोई जगह घुम्मनै आह्लियां हां होर अच्छा एह् सारियां जगह न घुम्मनै आह्लियां ते गड्डी बगैरा करनी होऐ ते ओह्दा ऐ किश किन्नै गै पैसे लग्गने न ओह्बी सुनाई ओड़ेओ बंदे होने न पंज छे अं दं'ऊ त्रं'ऊ जगहें दे जाना पैह्लें देवतें दे जाना पैह्लें कुदै देवतें दे जाना कुदै मत्था टेकी औगे ते भी इंया कुदै घुम्मनै आह्ली जगह पार्कें च जियां आक्खा दे तुस उत्थें इक्क बंदे दा एह् जादै निं होई जाना थोह्ड़ा घट्ट करो पंज छे बंदे न अच्छा तेरां तेरां सौ रपेआ चलो कोई निं सनागी अंटऊ तुसेंगी पुच्छियै ते ओह् खाना पीना ओह्दे च गै होग जां लैनी पौग आपूं अच्छा अच्छा ते हैन उत्थें कोई जित्थें सस्ती रुट्टी थ्होई जा खानै गी अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ तां सनागी अंऊ तुसें ई